नमस्कार सर मैं बालाघाट से बोल रहा हूँ सर मैं किसान बोल रहा हूँ सर सब्जी का लगाता हूँ अपने खेत में सर तो मुझे पता लगा था जी सर हाँ साहब जी सर मेरे यहाँ अभी तो सर भिंडी है बरबट्टी है लौकी है और आलू लगाया हूँ सर और अदरक अभी पंद्रह दिन बाद निकलेगा साहब जी बालाघाट से सर बारह तेरह किलोमीटर पड़ता है सर मेरा खेती जहाँ मैं लगाता हूँ जी साब मेरे यहाँ पम्प लगा है सर बोरवेल बोरिंग करवाया हूँ मैंने तो उसी से मैं सिंचाई वगैरह करता हूँ और कुआ भी है सर मेरा मैं सर अभी तो सर भिंडी आपको तो पच्चीस किलो तीस किलो भिंडी दे सकता हूँ और लौकी दे सकता हूँ सर एक आध कुंटल के लगभग सर रोज और हाँ हाँ सर और बरबट्टी भी दे सकता हूँ सर पचास किलो साठ किलो जैसा निकल जाए तभी पानी आया सर अगर आप पूरा का पूरा थोक में लोगे तो सर मैं हर सब्जी का अगर अलग रेट है सर तो आप अगर आप पूरा का पूरा मेरे फार्महाउस से या मेरे खेत से उठाएंगे तो वहाँ का रेट अलग है सर और आपके पास मैं पहुँचा दूँगा तो उसका रेट अलग लूँगा सर तो आप उठाएंगे कहाँ से ये तो बताएंगे सर जी साब जी जी साहब जी जी जी जी पर पूरी सब्जियाँ सर एक एक कुंटल रोज का नही मिलेगी सर कोई एक कुंटल भी मिल सकती है तो कोई साठ किलो मिल सकती है तो कोई डेढ़ कुंटल भी मिल जी साहब जी हाँ तो एक कुंटल से ज़्यादा माल मैं दे दूंगा साहब मैं आपको पूरी सब्जियाँ अगर तीन चार किस्म की सब्जी आप लेंगे तो मैं एक कुंटल से भी जी साहब जी जी साहब

अब बाजार भाव से सर बीस रुपए पच्चीस रुपए का मार्जिन लगा सकता हूँ सर मैं बीस रुपए के अगर मेरे खेत से उठाते हैं तो बीस रुपए बाजार से मैं कम में लगा दूँगा सर आपको बाजार जी जी साहब जी जी साहब जी जी साहब जी ये तो अच्छी बात है साहब कि हम लोग क्या है गांव के लोग है हमको इतना अनुभव नहीं है साहब अगर आप उन्नत किस्म की खेती हमसे करवाना चाहते हैं वो हम तो तैयार हैं साहब जी पर हमको कोई समझाने वाला बताने वाला मिले हाँ वो तो और अच्छी बात है साहब जी हम भी चाहते हैं जी साहब जी पर सर वो तो ठीक है पर हम तो आपके हिसाब से सब करने तैयार हो जाएंगे लेकिन सर आप जो फिर है फिर हमारा हमारी सब्जी तो फिर हम आ आपके हिसाब से हमको उस रेट पर बेचना पड़ेगा जी साहब जी अच्छा आपका अच्छा आपका उद्देश ये है कि ज़्यादा कीटनाशक दवा का उपयोग ना करें ठीक है न साहब जी पर हम किसान आदमी है साब तो थोड़ा बहुत एडवांस वगैरह भी दे दोगे क्या सर ताकि हमको ये रहे की भाई हमारे माल बिकेगा नहीं तो हम लोग थोड़ा ही कर लें और दूसरे दिन आपकी गाड़ी भी नही आ रही तो हमारा माल तो सड़ जाएगा सर जी साहब जी साहब जी जी सर जी सर जी सर हाँ सर जी ठीक है न सर तो ऐसा करते हैं दोनों एक दूसरे जी सर

जी सर जी सर जी साब जी साब ठीक है साहब तो जी साहब जी ठीक है सर जी तो मैं आपको शाम को फोन लगा के बताता हूँ सर फिर कल के लिए कितना निकल जाएगा

जी साब जी साब

जी साब जी

ठीक है साहब जी ठीक ठीक ठीक ठीक सर ठीक ठीक ठीक